हा त तव्हां शादीअ ते विया हुआ त तव्हां छा खादो अथव त तव्हां खे यादि कानेव तव्हां छा खाधो अथव अच्छा हा थी थो सघे केॾीमहिल गेस जो बि सूरु थींदो आहे पर मां तव्हां खे न हाली ॿ दवाऊं ॿुधायांव थी पई त तव्हां उहा वठी ॾिसो अगरि तव्हां जो लहे थो त सुठी ॻाल्हि आहे अगरि नथो लहे त तव्हां असां वठ अची करे ऐं तव्हां पंहिंजो चेकअप करायो ऐं मां ॿ टे जाचूं लिखी ॾियांव त उहे तव्हां जाचूं करायो त पोइ तव्हां उहे पोइ असांखे चैक कराए जो अच्छा त उहे तव्हां खाली हीअ दवा वठी करे ॾिसो अगरि तव्हां खे सही नथो लॻे त तव्हां अची करे पोइ तव्हां असां जे जेकी जाचूं लिखी ॾियूं त तव्हां उहे कराए जो जाचियूं पोइ असांखे ॾेखारिजो उहे जाचियूं न न जाचूं छो न न कराईंदव भई जाचूं त कराइणु अॼकल्ह ज़रूरी आहिनि ना छाहे की अॼु कल्ह हेड़ियूं हेड़ियूं तरह तरह जूं बीमारियूं थियूं निकरनि त हिन करे असांखे जांचनि में पतो पइजी वेंदव ना की कहिड़ियूं कहिड़ियूं बीमारियूं थियूं थियुनि पयूं हम्म भाई थी सघेव त तव्हां हलको फुलको खाधो खायो हाली ॿ टे ॾींहं जीअं खिचड़ी थी दलिया थियो या खीरु पीओ तव्हां ऐं ज्यादा हेवी वारी रोटी तव्हां न खायो बई जंहिंसां तव्हां खे गैस थिए या ॿाहिरों खाधो बिल्कुल बि न खाए जो थी सघेव त तव्हां घर जी रोटी खायो ठीकु आहे बाक़ी तव्हां जांचियूं खां घबरायो न तव्हां जो थी सघेव त तव्हां अची करे असांजे क्लिनक में ऐं दवा बि वठो ऐं जांचियूं बि ज़रूरु करायो हा हा थी सघेव त उबिरियल पाणी पीओ ऐं पाणी बि थधो फिरज जो न पीओ छाहे की थधो पाणी पीअण सां बि नुक़सानु थींदो आहे केॾी केॾीमहिल हुन सां बि असांजे शरीर में बीमारियूं थी वेंदियूं आहिनि ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल